एना हमरा सबके बिआहमे कतेक आदमीके सोलकनबला सोलकन बिआह होएत छै हमरा सब ब्राम्हण छी जनलियै तऽ हमरा सबमे होयत छै बिबाह दोसरे टाइपके यहाँ शगुन भऽ गेलै अहाँके पण्डितके होएत छै या पहिले बिआह से पहिले जनउ होइए जनलियै हमरा सबके हँ घी ढारी मटकोर होएत छै सोलकन सबके रातिके होएत छै हमरा सबके ओकरा कहल जाइत छै शगुन दिन के हमरा सबके होइए जनलियै बिआहे शादी मे कतेक आदमीके मड़बा होय हय नहि होय हय हमरा सबके मड़बा होइए जनउ से बिआह तकले जनलियै टोटल चीज हमरा सबके लगनमे दोसर टाइपके होइए चौठारी भी होय हय हमरा सबके बिआहके चारि दिनबाद कतेक आदमीके चौठारी बिआह से पराते भेने आदमी चलि जाइए जानलियै इहए सब हम कहब बिआहके बाद केना केना की होइत छै बिआहके बाद चौठारीके बाद जाए हय घरमे अपन ससुरारि जनलियै जनउ बिआहमे सबमे मड़बा तड़बा बनैत हय नोत आर पड़ैत हय सब आदमी के फंक्शनमे बोलाएल जाइत छै यौ अहाँ एबै यौ एना छै एतेक तारिखके लगन छै यौ ई चिन्ह छै ई तारीकमे छै अहाँ अइयौ केना केना होयतै की लागतै जनउमे बिआहमे देखियौ अहाँ सब अहाँ सबके इहए लै बोलैलहुँ हन कोनो चीजके कमी नहि होय बिआह से लगन तकले जनउ तकले कोनो कुटुम नहि छुटैके चाही जनलियै इहए सब हम कहब सुनियौ अहाँ आब